हेलो ओला अ ॿ चारि ॾींहं रखी मूंखे अहमदाबाद शादीअ ते वञिणो आहे मान गाॾी मूंखे कराइणी आहे अने बिना ड्राइवर जी मूंखे गाॾी खपे थी त असां घर या पंज सदस्य आहियूं त मूंखे बिना ड्राइवर जे गाॾी खपे थी मूंखे ख़बर ए तव्हां किलो मीटर जे हिसाब सां गाॾी भाड़े ते ॾींदा आहियो त हिकु किलो मीटर जो घणो भाड़ो वठिंदा आहियो तव्हां मूंखे ॿुधायो ॾिसो मूंखे वाजबी लॻो त पोइ मां तव्हांखे गाॾी कराईदमि